हमारे गाँव में किसी को साँप काट लेता है तो हम लोग पहले अस्पताल ले कर जाते हैं डॉक्टर के पास उनको चिकित्सक के पास ले जाते हैं वो उनको देखते हैं उनकी सुई दवाई करते हैं फिर ठीक होता है ऐसे एक बार हम लोग क्या के यहाँ मतलब बारिश हो रही थी और हमारे जो चाचा है वो जा रहे थे खेत पर अपने देखने के लिए कि मतलब कि मौसम ख़राब है तो अपने उनका फ़सल कैसी है कैसी नहीं तो उसके उसको देखने के लिए खेत पर जा रहे थे तो जा रहे थे वो काफ़ी मतलब नीचे ध्यान नहीं दिए घाँस घाँस पर से जा रहे थे नीचे देखें नहीं और एक साँप था बैठा वहाँ पर और उसके ऊपर उन्होंने पैर रख दिया तो उसने चाचा को हमारे डंक डंक मार दिया मतलब उन्हें डस लिया तो फिर हमारे चाचा जो है कि फिर वहाँ से आए भाग कर के जल्दी से कि भाई हमें साँप काट लिया है कोई बताओ क्या करें तो हम लोग घरेलू उपाय किए जैसे मट्ठा वट्ठा था तो थोड़ा वहाँ जहाँ साँप काटा था वो वहाँ पर लगाए और एक रस्सी ले कर के वहाँ उसके जहाँ वह काटा था उसके थोड़े से ऊपर एक दम टाइट बाँध दिए ताकि ज़हर शरीर में ना फैले और और उसे कोई नुक़सान ना करे मतलब और फिर उसके बाद जहाँ साँप काटा था वहाँ ब्लेड से काट कर वहाँ पर खून बहा दिए उनका की क्या कहते हैं ज़हर जो है यहाँ इसके रास्ते से निकल जाए पर लेकिन फिर भी ये हुआ कि नहीं घरेलू उपाय तो ठीक है जितना कर सकते हैं कर ले लेकिन इनको ले कर चले हॉस्पिटल हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखा दें तो फिर हॉस्पिटल ले कर गए तो वहाँ पर डॉक्टर को दिखाए तो फिर डॉक्टर ने उनको इंजेक्सन लगाया वहाँ पर जहाँ पर साँप काटा था वहाँ पर इंजेक्सन लगाया और फिर उसके बाद उनको पानी चढ़ाए बहुत सारे जो उनके थे अपने जितनी करवाई थी उन्होंने डॉक्टर चाचा के साथ की तो फिर उसके बाद चाचा ठीक भी हो गए और ऐसे मतलब बहुत सारे जैसे अभी क्या नाम है हमें हम जा रहे थे तो हमें घर में बिच्छू निकला हुआ थी तो वो जो है कि उसक वैसे हम लोग नीचे सोए थे गर्मियों के दिन में हम लोग नीचे सोते हैं गर्मी काफ़ी होती है जिसके वजह से बिच्छू विच्छू निकल आता है उन्हें उन्हें भी अंदर गर्मी लगती है तो वो भी बाहर आ जाते हैं कभी कभी ज़मीन पर तो वो आई थी तो क्या हुआ कि मेरा पैर अचानक उस पर पड़ गया और पड़ गया मतलब सोए में नींद में हम ने करवट बदला और मेरा पैर उसके ऊपर पड़ गया तो वो क्या है कि अचानक डंक मार दी हमें डंक मार दी तो हमें लगा ऐसे जैसे हमें चींटी ने काट लिया हो लेकिन मैं फिर जब हम वहाँ से सो कर उठें फटाक से उठे ऊपर हम ज़मीन में सोए थे तो ऐसे हुआ था फिर जब हम वहाँ उठे तो टॉर्च जला के देखा तो वहाँ एक बिच्छू था तो हम रोने लगे कि मम्मी हमें बिच्छू मार दी मम्मी हमें बिच्छू मार दी तो मम्मी ने वहाँ पर कस के धागे से बाँधा फिर उसके बाद ले कर गईं गाँव में झड़वाने के लिए कि बिच्छू झाड़ा जाता है यहाँ पर एक लोग हैं वो बिच्छू झाड़ते हैं तो मैं वहाँ पर गई रात में ही उठ कर के तो फिर उनका दरवाज़ा खट खटाया वो सो के उठ कर के आए तो फिर वो जो हैं कि मंत्र वंत्र अपना जो भी था कुछ ले कर के हाश किया वश किया उससे बिच्छू हमारा झाड़ें फिर उसके बाद बिच्छू फिर मम्मी ने बोला कि नहीं तुम बचपन में बिच्छू से सेंकी गई हो जैसे होता है ना हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं ना बिच्छू डिब्बे में बन्द कर के जैसे आम निकल आता है घर में तो बिच्छू डिब्बे में बन्द कर के रखते हैं फिर उसे वो मर जाता है तो फिर उसे क्या उस में आग में डाल के मतलब आग पर रख देते हैं तो वो जब उसका धुआँ निकलता है तो वहाँ पर बच्चे को उसके ऊपर रखा जाता है तो उस ये होता है कि जब अभी बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको जब बिच्छू मारेगा तो उस पर उसका असर नहीं होगा तो मम्मी ने मेरे कहा कि इसका इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम बिच्छू से सेंकी गई हो और ठीक हो जाएगा ऐसा कोई नहीं लेकिन फिर भी हम रो रहे थे की नहीं मम्मी हम मर जाएँगे हमें डर लग रहा था फिर मम्मी ने क्या किया कि हमें ले कर हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर हमें इंजेक्सन लगा डॉक्टर ने दवा दी फिर उसके बाद हम घर पर आए तो ठीक हो गए